हेलो एमेजॉन मां हिकु हुडी ऑडर कई हुई ॻाढे रंग जी पर हुन जो रंगु ग़लति आयो आहे त तव्हां महिरबानी करे मुंहिंजी हुडी एक्सचेंज कयो ऐं हू मूंखे ॻाढे रंग जी हुडी ॾियो